मुझे सच में अक्सर घूमना बहुत पसंद है मैं हमारे आस पास के जो भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर घूमना बहुत पसंद करती हूँ और मैं हर दो महीने में महीने में घूमने चले जाते हूँ क्योंकि मैं न घर बैठे बैठे बहुत बोर होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कोई वैसे पर्यटन स्थल पर घूमना वहाँ की नज़ारे देखना वहाँ की नई नई चीज़ें देखना मैं सबसे ज़्यादा मुझे न उज्जैन पसंद है मैं उज्जैन अभी दो बार चले गई हूँ और अभी और जाना चाहती हूँ मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ अलग ही एक सुकून मिलता है वहाँ की शिप्रा नदी में नहाना वहाँ जो महाकाल लोक बना है अभी अभी नया बना है उसको घूमना वहाँ की चीज़ें देखना भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर मतलब हमेशा ही घूमती हूँ पर अक्सर मुझे ठण्ड के टाइम में घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ठण्ड के टाइम ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है चाहे ना ही ज़्यादा ठण्ड लगती है वही अप्रैल मार्च में ज़्यादा ठण्ड होत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं उस साइ समय में ज़्यादा घूमती नहीं हूँ गर्मी में अच्छा नहीं लगता है घूमना पर अक्सर मैं अक्टूम्बर नवम्बर में और इधर फरवरी मार्च में ज़्यादा जाती हूँ क्योंकि यह मौसम थोड़ा अनुकूल सा रहता है अच्छा लगता है यह मौसम में घूमना इसके अलावा मेरी और भी मनपसंद जगह हैं जैसे की कोई तीर्थ स्थल और और भी हैं वैष्णो देवी वगैरह घूमना और आगरा का ताजमहल देखना ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर मुझे घूमना अच्छा लगता है इसके अलावा हमारे बैतुल में ही बालाजी पुरम है वहाँ तो मतलब हर हर जगह के भगवान विराजमान हैं वहाँ पर रुक्मिणी बालाजी का मंदिर है फिर वहाँ पर बारह ज्योतिर्लिंग भी स्थापित की गई और वहाँ पर जो वैष्णो देवी जो कटरा में है ऐसा ही एक मंदिर बना है गुफ़ाएँ बनी हुई हैं और वहीं हर भी शारदा देवी का मंदिर है गणेश जी का मंदिर है संतोषी माता का मंदिर है और बहुत बड़े बड़े गार्डन भी बनाए हैं तो मुझे मेरे पास में जो बालाजी पूरम है जिसको भारत का पाँचवा धाम भी बोलते हैं वहाँ पर घूमना बहुत अच्छा लगता वह मेरे मनपसंद जगह है उसके बाद हमारे यहीं पर मुलताई है जहाँ पर माँ ताप्ती का उद्गम स्थल है वहाँ के मंदिर वहाँ बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर है राधा कृष्ण का मंदिर है श्री राम जी का मंदिर है सीता मैया का मंदिर है और माँ ताप्ती का मंदिर है और छोटा सा माँ ताप्ती का तालाब है वहाँ बहुत दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने आते हैं और वहाँ पर भी गार्डन बना हुआ है घूमने के लिए तो मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगता है जहाँ भगवान जी के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर होते हैं गार्डन होते हैं ऐसी जगह घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है